ان دنوں سب سے زیادہ موبائل پھون میں اشٹاگرام یوج ہوتا ہے واٹسپ یوز ہوتا ہے اسنیپچیٹ یوج ہوتا ہے کتنے آدمی اس پہ ریلس دیکھتے ہیں لائک فالو کے لیے ریلس بناتے ہیں واٹسپ ہے اسنیپچیٹ ہے اس پہ فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں اس میں جو فوٹو کو اچھا کرنے کے لیے فلٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں اسنیپچیٹ کو انسٹاگرام ہے واٹسف ہے ویڈیو کال کے لیے بچوں کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے پر بچوں بوڑھے سب استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھے ہیں تو خراب بھی ہے اور آج کل تو سب استعمال کرتے ہے کتنے بچے پڑھائی کے لیے کرتے ہیں کتنے بچے دیکھنے کے لیے کرتے ہیں ریلس کے چکر میں اور اسی لیے اچھے بھی ہے اور خراب بھی ہے